हम रितु कुमारी बाजै छी पटनासँ हम जे आर्डर करलहुॅं रहा चिकेन और चावल ओ हमर आर्डर जे यऽ कैंसिल कऽ दिअ तकरबाद हमर पैसा जे छै यऽ ओ अपन की करब तऽ फ़ोन पे कए दिअ वापस हमर चाहे गूगल पेसँ वापस कए दियऽ चाहे जाहिसँ होयत अहाँकेॅं से वापस हमरा कए दिअ आर तकरबाद छै हमरा की जे आर्डर नम्बर छै ने से हमरा भेज दिअ हम अपने सँ कैंसिल कए लेब ठीक छै आओर जहिया हमरा जरूरत फेर खाना के परतै तहिया हम अहाँकेॅं कहि देब अहाँ हमरा फेरसँ आर्डर कए देब तै दुआरे पैसा हमर जे यऽ ओ भेज दिअ गूगल पे फ़ोन पे सॅं